में तुसेंई सनाना चाह्न्नीं जेह्का फोन रक्खे दा फोन जिंदगी आस्तै बड़ा जादा जरुरी ऐ क्योंकी फोन कन्नै असेंगी कोई बी किश होए नेईं समझ आ दी अ ओह्दा पुच्छी सकने मतलब दिक्खी सकने असेंई केह् केह् ऐ केह् नेईं चाहिदा ऐ प्ही कम्म जरुरी कम्म आस्तै बी बड़ा जरूरी ऐ फोन जि'यां कि करोना रेहा करोना बिच सारे कम्म फोन उप्पर गै होए कोई बी कम्म होए पढ़ाई होए बिजनस होए कोई बी कम्म होए जेह्का फोन जिंदगी बिच बड़ा जादा जरूरी ऐ इ'यां नुक्सान बी हैन बच्चे न अजकल जेह्ड़े ओह् फोन च जादा खोए रौंह्दे कापियां गै जि'यां नोटस घट्ट बनांदे जादातर आखदे फोन ऐ फोन दी जरुरत ऐ असें फोन ऐ साढ़े कोल ते अस ओह्दे उप्परा बनाई लैन्ने इ'यां इक स्हाबै जरुरी बी ऐ ते नेईं फोन नेईं हे पैह्ले फोन नेईं हे होंदे जदूं कोला फोन आए दे बच्चे बड़े जादा फोनै च खोए रौंह्दे फोन कन्नै आइज खराब होआ दियां ओह्दे कारण बच्चें ई स्पैक्स बगैरा लग्गा दियां फोनै ई इ'यां थोह्ड़ा घट्ट यूज करना चाहिदा थोड़ा करना बी चाहिदा क्योंकी फोन जिंदगी च बड़ा जादा जरूरी बी ऐ इक स्हाबै नेईं बी ऐ ते एह् बी ऐ क्योंकी फोनै कन्नै असे गी बड़ी चीजां पता चलदियां जेह्ड़ियां नेईं पता होन जि'यां तुस दिक्खी सकने बैवसाइड़स होंदियां बैवसाइड़स उप्पर तसें पढ़ना ऐ रिलेटड बड़ा किश लब्भदा ऐ नोटस बगैरा लब्भी जंदे किश बी चीजां कोई पेपर कोई बी न्यूज बगैरा बी दिक्खी सकने जे तुसें कोई जरूरी कम्म होऐ तां तुस फोन करियै पुच्छी बी सकने कुसैगी गी सद्दना होऐ जां किश करना होऐ तुस उ'नेंई ओह् बी सनाई सकने तुसेंई अ'ऊं सनानी की फोन अगर नेईं होन तां बी मुश्कल बी ऐ होने चाहिदा फोन बी जरूरी ऐ अपनी जिंदगी बिच फोन ते बहुत जादा जरूरी ऐ